हमारे प्रयागराज ज़िले में मुख्य सामाजिक काम और कल्याण विकास के कार्यक्रम बहुत हैं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य महिला शक्तिकरण जो भी है हमारे प्रयागराज ज़िले में इस तरह की बहुत सी योजनाऍं हैं सरकार की तरफ़ से और समाज कल्याण की तरफ़ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है छात्रवृति की योजना है जो हमारे बच्चे इस्कूल में पढ़ रहे हैं सरकार की तरफ़ से उनको छात्रवृती मिलती है छात्रवृती मिल जाने से गार्जियन को बच्चे को पढ़ाने लिखाने में सुविधा रहेती है कोई असुविधा नहीं होती है हमारे ज़िले में ऐसे भी ग़रीब परिवार रहते हैं जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति योजना जो है हमारी सरकार की इसके अन्तर्गत हमारी सरकार उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों को छात्रवृति देती है और विकास के कार्यक्रम जो भी कार्य विकास के चल रहे हैं जैसे ज़िला स्तर के ब्लाक स्तर के ग्राम स्तर के ब्लाक स्तर के जो भी हैं जैसे नाली सड़क वो सारी सुविधा ब्लाक स्तर से हमारे ग्राम वासियों को मिलता है ग्राम प्रधान के द्वारा भी जो कार्य ग्राम विकास के अन्तर्गत जो भी सरकार की योजनाऍं आती हैं जैसे नलकूप हुआ सड़क योजना हुी इंटरलाकिंग हुी ये सब ग्राम प्रधान विकास की ओर काम कर रहे हैं तो हमारे ज़िले में जो भी कार्यक्रम है ग्राम विकास के अन्तर्गत वो सब हो रहे हैं और ये सरकार की तरफ़ से हो रहे हैं सरकार की तरफ़ से जो भी योजनाऍं आती हैं ब्लाक के स्तर से फिर ग्राम प्रधान के स्तर से हम लोगों के पास पहुँच ही रही है